देहात सइड गाँव पड़ता है गाँव में मीडिया कवरेज नहीं कर पाती है मीडिया के लोग भी नहीं आते हैं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है फोन किया जाता है फोन उपलब्ध रहता है तो फोन किया जाता है या पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस जो है फोन करती है तब मीडिया जो है वह आकर अपना न्यूज का कार्य करती है इस का कर लेती है और ऐसे मीडिया कभी गाँव में कवरेज नहीं करता न कभी मीडिया के लोग आते हैं कि गाँव में क्या हो रहा है क्या चल रहा है या प्रधान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई मीडिया से कोई मतलब नहीं रहता है वही आकस्मिक कोई घटना दुर्घटना पे ही मीडिया जो है इस गाँव में जाे है कवरेज करती है और सारे लोगों का लोगों के यहाँ मीडिया का कोई सदस्य का कोई नंबर भी नहीं उपलब्ध है कि उनको बुलाए और मीडिया के बुलाएगा तो फिर उनको भी जो है विज्ञापन या कोई समाचार के लिए वो लोग भी चार्ज बनाते हैं इसलिए कोई आता नहीं है और मीडिया को तो उनका कार्य है कि हर जगह घूमकर न्यूज लें किस गाँव किस रोड की सड़क पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है कैसे चल रहा है कोई कार्य हो रहा है तो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन मीडिया जब आई नहीं रही है तो कहाँ से क्या करें इसलिए मीडिया देहात में जो है कोई तत्परता से कोई कार्य जो है नहीं करती है

मीडिया का गाँव के किसी भी एकाक लोग के यहाँ कोई नंबर हो उनसे संपर्क हो वो बुलाते हैं तभी मीडिया वाले आते हैं और आए अपना कोटा पूरा किए गए कोई वैसी बात नहीं